नमस्कार हाँ बोलो क्या शिकायत है मेरे बाबू का ठीक है मैडम तो मैं आपके विद्यालय में अपने बाबू का नाम लिखवाई हूँ तो थोड़ा ध्यान दीजिए मेरे बाबू पर नहीं घर पर तो मैम देते हैं हम मैं घर पर तो उनको एक घंटे टाइम देती हूँ उनका होमवर्क बोलती हूँ लिखने के लिए पढ़ते भी हैं थोड़ा सा क्या है ना मैम कि वह मतलब उसमें रुचि उनकी ज़्यादा है डांस में डांस तो बहुत अच्छा करते हैं ठीक है मैं कोचिंग लगा देंगे बताईए अगर मेरा बे मेरा ठीक है मैम ठीक है मैम तो अगर मेरा बच्चा आपके विद्यालय में छह घंटे पढ़ नहीं पा रहा है तो क्या दो घंटे कोचिंग से पूरा पढ़ाई कर लेगा सभी बच्चों का मैम नहीं मैम देखिए बच्चों के उसमें मत आईए क्योंकि बच्चे बच्चों की बुराई करते हैं जिसमें है कि है ना एक बच्चा कोई बच्चा इंसर्ट करता है ना तो उसका मन वहाँ से हटने लगता है आप अपने ब बच्चों को डांट कर रखिए क्योंकि मेरे बच्चे को वहाँ इंसर्ट न करें मेरे बच्चे को जो रुचि है ना उस काम में विशेष है ठीक है और क्या है हम कोचिंग उसका लगवा देंगे और थोड़ी थोड़ी देखिए क्या है कुछ बच्चे खेल कूद में ज़्यादा मन लगाते हैं डांस में मन लगाता है तो उसमें क्या है थोड़ा डाँटेंगे पढ़ने जाएगा थोड़ा ध्यान देगा ना आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा और बच्चों से बोल दीजिए बीच बीच में उनको डिस्टर्ब न करें एक बच्चे को एक बच्चों की आवाज़ जो है ना वह बिल्कुल खराब लगती है उनको यह लग समझ में आता है मेरे को इंसल्ट कर रहा है मैं पढ़ने नहीं आऊँगा ठीक है हाँ हाँ सही कह रही हैं खेलते हैं लेकिन क्या है ना कि अगर एक बच्चे को बार बार बोला जाए कि तुम पढ़ने में कमज़ोर हो नहीं पढ़ते हो उसको क्या अंदर भावना आएगी इंसल्ट में मेरे को सब लोग मतलब बिहेव करते हैं तो हम पढ़ने नहीं जाएँगे क्या है उसका विद्यालय में आने जाने का पकड़े रहने दीजिए मैं कोचिंग लगवा दूँगी वह पढ़ेगा ठीक है ठीक है मैं डाँट कर पढ़ाऊँगी नहीं नहीं मैम उसको मैं पढ़ाई के लिए विशेष ध्यान घर पर देती हूँ और और ध्यान दूँगी कोचिंग भी लिखवा दूँगी ठीक है और आपके यहाँ सॉन्ग के टीचर हैं नहीं सॉन्ग सॉन्ग अगर गाना सिखाने वाला टीचर है तो मेरा बेटा थोड़ा अच्छा ठीक है ठीक है